इमहर बेगुसराय बिहारमे खाना बनै छै दालि भात सब्जी पापड़ तिलौड़ी चटनी जैसेमे मेथीके चटनी होलै टमाटरके चटनी होलै इमलीके चटनी होलै हरेक चीजके चटनी होइ चाही सलाद

कर कुटुम्ब स्वागत करै छियै जैसे कोइ कंठीधारी रहतै तऽ ओकरा मिठा खाना खिलेबै दुधके खीर बनैबै ओ पतरकी पूरी बनाए दै छियै हरा सब्जी होइ जाइ छै परबल होलै बरबट्टी होलै भिण्डी होलै सब रङ्गके हरा सब्जी बनै छै कुटुम्बके लिए हौवा कुटुम्ब स्वस्थ रहै छै खाना लर लगनमे खाना बनै छै पोलाओ बनलै तड़का लगै छै मुर्गा भी बैन जाइ छै मछली भी बैन जाइ छै जेकरा जइसन स्वस्थ छै सामर्थ छै ओइसन खाना ओहिमे स्वागत कयल जाइ छै

चाबल दालि पर सलाद आर मिल जयतै पापड़ मिल जयतै तिलौड़ी मिल जयतै चटनी मिल जयतै यहाँ हर खानाके व्यवस्था आजकाल बेगुसराय जिलामे अच्छा है सुरक्षित है मासु मिटपर चावल बनतै माछ मछलीपर चावल बनतै मछलीके लिए

रहन सहनके